جی نہیں کوئی مخصوص ثقافتی طرزِ عمل نہیں ہے جس کی میں عبادت کے دوران خاص طور پر پیروی کرتا ہوں